मढ़ो मिकी ते सर्दियां गै न पसंद सर्दियां मढ़ो बड़ी शैल होदियां नी तुस ते इ'यां गर्मियें च बंदा भुज्जी जंदा गर्मियां होन ते छड़ा पसीना छड़ी चिप चिप नां खाने दा सोआद नां ब्याहें दा सोआद नां कपड़े लाने दा सोआद सर्दियां शैल न मढ़ो सर्दियां होन ते बंदा इ'यां स्वैटर स्वुटर लाइयै पूरा टिप टाप जराबां जरुबां लाइयै कुतै जाना बी होऐ ते एह् नी होंदा ऐ एह् गर्मी बड़ी ऐ पसीना आना चिप चिप होना ब्याहें कारजें बी सर्दियें सर्दियें करनी होऐ ते शैल न गर्मियें च ब्याह् होन ते ओह् माए मरी जंदा बंदा तां सर्दियां शैल न कन्नै खाने दा बी सोआद खाना रुट्टी बनानी रुट्टी सारे कशा बड़ा ओह् एह् ऐ कि रुट्टी बनाना रुट्टी बनाना बनाने गी कोई ओह् नी ऐ गर्मियें च बंदा फुलके बनाने होन ते ओह् बंदा जिस ने बनाने होन तां ओह् बंदा जली जंदा फुलके बनाने होन तां बंदा पसीना पसीना होई जंदा सर्दियें च अपने देसी कन्नै बंदा करै रुट्टी बना गर्म गर्म रुट्टी खा ओह् ऐ सर्दियें च ठीक ऐ बंदा इ'यां रजाई लेइयै बौंह्दा ते स्हेई ऐ नी सर्दियें च कन्नै टोडे साग बना गर्म गर्म फ्ही धुप्पा बेहियै खा खाने दा बी बड़ा नंद ऐ सर्दियें च संतरे सुंतरे होंदे बंदा संतरा मुगंफली गचकां बंदा बाह्र बैठे बरांडै धुप्पै च ते ओह् खंदा रौऐ गर्मियें च कोई सोआद नी ऐ किसै चीजे दा सोआद नी ऐ चीजां तोलियां खरा तोलियां खराब होई जंदियां सब्जी तुस सवेरे बनाओ राती केह् पता ओह् खराब होई जा ते गर्मी सर्दियें च तुस जे मर्जी करो बाह्र बी रक्खो दो दिन खराब नी होंदी चीज हैनी मिगी ते सर्दियां गै लगदियां जरा शैल अपना स्वैटरां जराबां लाइयां करदे रेह् कम्म अपना गर्मियें च बंदा परेशान होई जंदा मढ़ो गर्मियें च ते बड़ा गै परेशान होई जंदा साढ़ै इत्थैं ते होंदी बी इन्नी गर्मी ऐ पसीना पसीना पसीना पसीना ओ हो हो इसकरी मिगी शैल लगदियां मढ़ो सर्दियां शोल शाल शूल लैता ते इ'यां बेहियै इ'यां अग्ग अग्ग तप्पनी होऐ ओहदे च किन्ना मजा औंदा कम्म कुम्म कीता फटाफट खतम ते अग्ग बाह्ली ते बेही गे अवा इत्थै अज्जकल अग्ग बी कुत्थै ऐ अज्जकल ते अग्ग बालदे गै नी हैन बलोर बलूर गै न हीटर हूटर अवा सर्दियें गर्मियें कशा सर्दियां शैल न